मां ड्रॉइंग जी क्लास बि भाग वतो आहे नंढपण में जॾहिं मां स्कूल वेंदी हुअमि त असांजी ड्रॉइंग जी हिकु मास्टराणी हुई लक्ष्मी उहा तमामु घणी सुठी हुई असांखे ॿुधाईंदी हुई त ड्रॉइंग असांखे कीअं ठाहिणी आहे असां उन्हनि में घणेई कुझु ठाहियोसी कॾहिं असां गोले में डिज़ाइन ठाहींदा हुआसीं त कॾहिं टिकुंडे में ठाहींदा हुआसीं सभिनी खां पहिरीं पैंसिल खणी असां हिकु ड्रॉइंग ठाहे उन में रंग बिरंगी सुठा सुठा रंग बिरंगा हुआसीं असांखे तमामु घणो मज़ो ईंदो हुओ जेको असांखे पढ़ण में मज़ो न ईंदो हुओ उहो असांखे ड्रॉइंग में ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ असांजी मास्टरानी लक्ष्मी असांखे ॾाढी शाबासी ॾींदी हुई त बेटा तवांजी ड्रॉइंग त तमामु घणी सुठी आहे